हमारे जब हमारे इस्कूल कंप्लीट हो जाती है मतलब जब हम इस्कूल जाके सारी क्लास ले लेते और शिक्षा ले लेते तो उसके बाद हम हमारे पास खाने पीने के बाद भी जो एक्स्ट्रा टाइम मिलता है शाम का तो उस समय भी हम ट्यूसन जाते हैं तो यह ट्यूसन बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होता है पढ़ाई में अगर हम इस्कूल में जैसे इस्कूल में बहुत सारी भीड़ होती है तो ज़्यादा अगर समझ में कुछ ना आया तो वही हमें जो है हम पर्सनली जो हम प्राइवेट जैसे ट्यूसन जो करते हैं वहाँ पे जाके हम पूछ लेते हैं तो वो चीज़ें हम प्रश्न नहीं समझा जाता है तो ज़्यादा समझ आ जाता है और एक्स्ट्रा नॉलेज भी हो जाता है इसी और कुछ आदर चीज एक्टिविटी सीखने के लिए हम प्राइवेट क्लास ले लेते हैं और प्राइवेट के क्लास लेने से जैसे हमें पढ़ाई तो हम करी रहे हैं लेकिन कुछ अलग से सीखना है तो इसके लिए हम प्राइवेट क्लास लेके सीख सकते है ये जो है तेजी से आगे बढ़ने का एक अच्छा रास्ता है